ट्रैक किचिरे खे जीअं काथे बि माण्हू किचिरो न फिटी करे असांखे पंहिंजी आस आस पास जॻहियूं खे साफ़ सुथिरो रखिणो आहे वण वण वण वधीक लॻाइणा आहिनि पहाड़ी इलाइक़नि में वञिणो आहे हुते साफ़ सफ़ाई रखणी आहे ऐं अॼकल जीअं जग गाॾियूं अचन थियूं उन में ॾाढो धुओ थो निकिरे उन सां बि वातावरण अदूषित थो थिए उन खे बि सुठे सां गाॾियुनि में ऑइल वॉइल चैंज कराए करे रखिणो आहे जीअं धुओ ख़राब न निकिरे ऐं वण वण लॻाइणा घुरिजनि साफ़ सफ़ाई सुठी रखणु घुरिजे ऐं उन जे अलावा जीअं पहाड़ी इलाइक़नि ते वञूं था उते बि पहिरियों वणण माण्हू हूंदा हुआ ऐं हरियाली हूंदी हुई हाणे उहा न रही ऐं उन जे हिसाब सां वण माण्हू कटंदो थो वञे वण वण लॻाए हरियालीअ खे वधाए ऐं साफ़ सफ़ाई रखे ऐं सुठे सां पंहिंजी ज़िंदगी जिए पहाड़ी इलाइक़े पहिरियों वेंदा हुआसीं ॿुधो हुओ त अॼुकल्ह हुते किचिरो फिकरण वञनि था किचिरो पहाड़ी इलाइक़े ते किचिरो फिटी कंदा था वञनि उन खां बि ॾाढो कुझु ॾाढो कुझु थिए नुक़सान थिए